हमरा आरके माइ बाप ठेठी भाषा सीखेलकै बोलै लए आब

तऽ आब जे बाबा दादा पढ़ि अयलै वएह ने बाल बच्चा सीखै छै तऽ हमे आरके तऽ हमर तऽ बाल बच्चा सब वएह हिंदीये ठेठिये भाषा बोलै छै हमर बाल बच्चा हिंदी नहि बोलै छै तऽ अहाँ आरके तऽ हिंदी भाषा अच्छा लगै हइ हमरा आर नहि अच्छा लगै छै हमरा बोलिए नहि आबै छै तऽ अच्छा लगतै कहाँ सऽ तऽ सब जेना जेना बोलय छथिन तेना तेना हमहूँ अरके बोलय छियै